नमस्ते नमस्ते अब खाना कैसा बनाना है यह चावल दाल है कि कोई रेसिपी अलग सीखना है

वह तो उसका एक व्यक्ति का पाँच सौ रुपया लगता है हम चार्ज लेते हैं बनाने का

क्या आप सीखना चाह रही हैं पास्ता बनाना है पास्ता बनाने के लिए पहले आप एक कड़ाही में पानी भर लेकर उसको बॉयल करिएगा जब बॉयल हो जाएगा हाँ उसमें आप हल्का सा रिफ़ाइन डाल दीजिएगा उसका थोड़ा नमक डाल दीजिएगा उसके बाद पास्ता को डाल दीजिएगा पास्ता देखिएगा एक कहीं अगर वह इसका दब रहा है तो वह पक गया उसको निकालकर किसी दूसरी चीज़ में जिसमें पानी छन जाए उसमें निकालकर रख दीजिएगा उसके बाद आप प्याज काट करके रखिएगा टमाटर मिरचाई धनियाँ यह सब रखिएगा फिर फिर से आप कड़ाही चढ़ाइएगा गैस पर गैस ऑन करके उसपर एक कड़ा कड़ाही देकर उसमें भी रिफ़ाइन डाल दीजिएगा हल्का सा ज़ीरा और अभी प्याज मर्चा अदरक का पेस्ट होगा तो डाल दीजिएगा नहीं तो अदरक काटकर डाल दीजिएगा हल्का सा लहसुन का पेस्ट होगा तो डाल दीजिएगा फिर उसको हल्का सा ब्राउन होने दीजिएगा फिर उसमें टमाटर डाल दीजिएगा नमक हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला डालकर उसमें पास्ता डालकर और पाँच मिनट के लिए आप उसको चलाइएगा पक जाएगा तो उसमें हल्का सा सॉस डालिएगा टमाटर सॉस हुआ चिली सॉस हुआ यह सब डालकर आप बना दीजिएगा बन जाएगा चाय के लिए आप पहले दूध बॉयल कर लीजिएगा उसमें चाय पत्ती अदरक इलायची तेजपत्ता यह सब डालकर इसको अच्छे से बॉयल कर लीजिएगा फिर थोड़ी देर बाद चीनी डाल दीजिएगा चाय आपकी पक जाएगी पाँच मिनट बाद बोलो ना क्या बनाना सीखेंगे भई बताइए तब मैं बताऊँगी ना दाल भी क्या आपके जितने घर में एक लोगों में सदस्य हैं उस हिसाब से एकॉर्डिन्ग दाल डालकर और धुल लीजिएगा दो बार धुलने के बाद साफ़ कर लीजिएगा तो उसमें एक बार कड़ाही में कुकर में डाल दीजिएगा कुकर में डालने के बाद पानी डाल दीजिएगा हल्दी और नमक डाल दीजिएगा तो गैस पर होने के लिए तीन दो तीन सीटी मार दीजिएगा फिर हो जाएगा आपकी दाल पक जाएगी उसके बाद छौँका लगाने के लिए आप हल्का सा ज़ीरा ले लीजिएगा घी गरम हो जाए उसमें ज़ीरा डालकर आप छौँका लगा लीजिएगा